हाँ प्रणाम हम बता रहे थे कि हम लोग यात्रा ओत्रा करने जाते हैं तो बहुत एक तेज़ गाड़ी चलाते हैं आपको डराना सव गाड़िए का आना कि धक्का ओका लगा देगा पानी ओनी पीना लेकर भी नहीं रोकते हैं बहुत तेज़ चलाते हैं कहीं रोककर कहते हैं नहीं नहीं चलो वहाँ रुकेंगे वहाँ रोकेंगे ई इधर उधर फँसाते रहते हैं इधर और रोकते नहीं हैं बस लेकर चले आते हैं हाँ मतलब यात्रा ओत्रा करने जाते हैं तो यही सब परेशानी से हम लोग जाते नहीं हैं हमको बस भी लगता है पानी ओनी पीने के चाहते हैं वह डराइवर रोकता ही नहीं है यही तो बात है ओही तो हम परेशान हो जाते हैं जाते नहीं ना कहीं हाँ तो उसी में अरे तो उसी लिए मेरे को बस लगता है ना तो मैं सोची हूँ कि थोड़ा पानी ओनी पी लें ओ पानी ओनी पीने के रोकते ही नहीं हैं बस वाला डराइवर अंद अंदर ई हो जाएगी तो कैसे होगी बताइए वह बताए रहा है ताकि पानी घर पर जहाँ वहाँ मार्केट में रोकेंगे यहाँ रोकेंगे वहाँ रोकेंगे और अपनी ही बस अच्छा तो हमको तो अभी मैं निकल रहा था हमको जाने के इलाहाबाद नहाने के लिए तो गाड़ी आपके डराइवर ले जाएगा यात्रा करे का मतलब बहुत मन करता है अच्छा ने फ़िक्र रहत रह रहे मैम लेकिन यही डरती हैं ना कि ऊ नहीं पानी पिलाएगा तो हम पानी बिना वैसे भूखे रहे जाएंगे पानी जो थोड़ा मिलेगा तो जी शांति रहेगा गर्मी का सीजन आ गया है इस समय नमस्ते हाँ हाँ नमस्ते मैम नमस्ते